नमस्ते ठीक है आलू पचास रुपये किलो है चाचा लेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ भी कम हो जाएगा जब आप लेंगे तब तो अच्छा और क्या चाहिए चालीस में नहीं आई कहाँ दस रुपये पाव है इतनी माह अब तो महंगाई है तो हम क्या करे चाचा आप लेंगे तो कुछ कम हो जाएगा थोड़ा बहुत हो जाएगा पाँच रुपये और क्या नहीं तो ले लीजिए चाचा कोई अब इतनी तो कम कर रहें है अब क्या करे इतनी महंगाई में तो चालीस रुपये दस रुपये पाव चालीस कील कितना लेंगे आप अ चलो जब पाँच किलो लेंगे तो कुछ तो कम हो जाएगा हाँ तो चलो तीस रुपये में लगा देंगे

पालक पाँच रुपये पाव है बीस रुपये किलो नहीं पाँच रुपये पाव बीस रुपये में ज़्यादा नहीं हैं ठंड में इतनी महंगाई है ठंडी में तो ऐसे तो चलते हैं

चलो जब इतना सामान लेंगे आप तो हिसाब किताब बैठकर थोड़ी कम बेसी कर के दे देंगे न आपको गाजर है तो वह तो महंगा है चालीस रुपये में दस रुपये पाव आप सब चीज़ में आप कम ही करवाते हैं चाचा कम चलो ठीक है जब जब इकट्ठा सामान लेंगे आप अ तो कुछ तो कम हो जाएगा न

ठीक है इसका हिसाब किताब करके

हाँ गेहूँ लेंगे क्या